ہاں ہم چاہیں گے کہ اخبار میں کھیتی باڑی کے بارے میں بات ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے گاؤں میں ہمارے پڑوس میں ہمارے محلے میں چاہے ہمارے شہر میں یا ہمارے سٹی میں بہت سے مزدور رہتے ہیں جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں انہیں اتنا آئیڈیا نہیں رہتا ہے کہ ہم کس طریقوں سے کھیتی کریں یا کیسے کریں جو ہمارا کھیتی اچھا ہو کیونکہ بہت سے کسان بہت سے آدمی اپنے فیملی کو اپنی کھیت کے ذریعہ ہی پالن پوشن کرتے ہیں تو اس لیے پیپر میں چھوٹے چھوٹے چھوٹی یا قاٹیس انڈسٹریس یا زراعت کا احاطہ کرنا چاہیے اس سے کسان کو بہت فائدہ ہوگا یا وہ کوخد نہیں پڑھے یا اس کے گھر میں کوئی پڑھے تو وہ پڑھے کہ کھیتی میں کیا کیا لگتا ہے کھیتی کے بارے میں ہر چیز دے کہ سمے سمے پہ کھیتی میں کیا لگانا چاہیے کتنے دنوں میں کس کو کاٹنا چاہیے کیا ہونی چاہیے اس لیے اخبار میں یہ سب چیزوں کو دینا بہت ضروری ہے تاکہ کسان کو آسانی ہو اور وہ بنا جھجھک کر کھیتی کرے تاکہ یہ کیونکہ اخبار پورے شہر پورے محلہ پورے گاؤں پورے سٹی پورے ڈسٹک ہر جگہ پورے دنیا میں سمجھیے تو اخبار کا پورا پرچلت ہے تو اس لیے اخبار میں کھیتوں کی بات ہونی چاہیے ہم چاہیں گے کہ اخبار میں فنانس کالم چھوٹی یا قاٹیز انڈسٹریز زراعت کا احاطہ ضرور سے ضرور ہو تاکہ ہر کسان کو فائدہ ہو اور کھیتی کا صحیح مقصد اسے پتا ہو اور وہ اس کھیتی کو اچھے سے کر سکے اس زمین کا استعمال اچھے سے کر سکے اسی لیے اخبار میں فنانس کالم چھوٹی یا قاٹیز انڈسٹریز زراعت کا احاطہ کرنی چاہیے